प्रणाम सर जी जी हाँ हाँ आईए ना हो जाएगा कहाँ से कहाँ जाना है आपको आईए ना दो हज़ार रुपए दे दीजिएगा ना ना सिर्फ़ वहाँ जाने का दो हज़ार रुपया पूरा घूमिएगा तो उसका अलग चार्ज लगेगा हाँ हाँ जहाँ जहाँ जाईएगा जैसे जैसे जाईएगा हर जागह का अलग अलग चार्ज लगेगा ये जज्वार का बॉडी पोखर है बहुत अच्छी जगह है गोविंद चोक का पोखरी है बहुत बड़ा बढ़िया जगाह है वह भी हाँ बहुत जगाह है हाँ हाँ हाँ मछली मछली मिल जाएगा बड़ा बढ़िया मछली मिलता है वहाँ पर सस्ता सस्ता मिलता है अरे होए हाँ बड़ा बढिया मंदिर है वह तो हाँ आईए ना सब जगाह हो जाएगा वहाँ जाने के लिए एक हज़ार रुपया लगेगा हाँ हाँ काम हो जाएगा ना काम हो जाएगा आपको सब हाँ हाँ सब गाड़ी उपलब्ध हैं जो गाड़ी बोलिएगा वह गाड़ी हो जाएगा

अच्छा अच्छा हाँ तो आप अपना नाम पता बात दीजिए

अरे पता बात दीजिए जहाँ से आ रहे हैं अच्छा अच्छा हो जाएगा हाँ हाँ लाइसेंस तो भैया सबके पास रहता है लाइसेंस के बग़ैर कैसे काम चलेगा

हाँ हाँ हो जाएगा सब ठीक है हाँ हाँ रखिए

हाँ हाँ

अच्छा हाँ हाँ ठीक है हम स्टेसन ही पर आपका इंतज़ार करेंगे